ہیلو ہیلو ہاں جی آواز آ رہی ہے آپ بس ڈرائیور بات كر رہے ہیں كچھ كمپلینیں كرنی تھیں كمپلین یہ ہے كہ جو ہے میں دوبگے سے چلا تھا سر نہ پیسنجر كا خیال ہے كںڈیكٹر كو نہ كسی چیز كا خیال ہے سر نہ صفائی ہے بس میں جی بتلا رہی ہے سر اِس كی صفائی كروائیے سب سے پہلے تو اور اُس كے بعد كرایہ اُس كے علاوہ سر جو ہے نا كرایہ بھی اتنا مہنگا لے رہے ہو دوبگے سے چار باغ كا دوبگے سے اِدھر اندھے كی چوكی كا پانچ روپیہ كرایہ ہے كنڈیكٹر آپ كا لے رہا ہے پچاس روپیہ سر یہ دھاندلی نہیں ہے تو سر كیا ہے پھر كیسے نہیں ہو سكتا ہے میرے پاس رسید ركھی ہے سر دیكھ لو ہاں میرے پاس رسید ركھی ہے دیكھ لو یہ دیكھیے نا سر میرے پاس سامنے ہے یہ دیكھیے آپ رسید سر یہ كیسی گڑبڑی ہو سكتی ہے كہ پانچ روپئے كی چیز پچاس روپئے میں كٹ رہی ہو مگر كںڈیكٹر كو تو چاہیے نا كہ سر وہ پانچ كیلو میٹر بھی نہیں ہے اور پچاس روپئے لے رہا ہے كیا ایک میٹر كے جو ہے نا ایک میٹر كے پانچ روپ جی سر پچاس روپئے كی رسید ہے پچاس روپئے بندے نے لیا ہے ارے سر بات تو آپ کی ٹھیک ہے كنڈیكٹر چھٹّی بات آپ كی صحیح ہے سر كنڈیكٹر چھٹّی پہ تھا مگر یہ تو سوچیے كہ كیسے پانچ روپئے كی چیز پچاس روپئے میں اور آپ یہ تائید كر رہے ہو كہ كنڈیكٹر آج دوسرا آ گیا آپ اپنی غلطی تو مانو سر ٹھیک ہے سر میں آئندہ بھی اِس كا خیال كروں گا اور كاروائی اوپر تک كے كروں گا ٹھیک ہے سر